आंनि फिननाय बादियैब्लाथ' फरायसालिफोरा फोरोंनांगौ एबा फोरोंथारनांगौ मानोना आथिखालावथ' जोङो थांनानै थानांगौबा जेबो हाबायारि आदब गैयाब्ला जों थांनानै थानो हाया माबेबा मोनसे खामानि जेनेबा साख्रि बाख्रि हाबनांगौब्ला एबा फसंथानफोराव हाबनांगौब्ला एबा कम्पानिफोराव नोङो खामानि मावनांगौब्ला मा बिग्रोगोन सोलोंथायारि नोंनि जे सारटिफिकेट बिजों लोगोसे नोंनाव मा बिगोन नोंनाव मा हाबायारि आदबफोर एबा सोलोंथाइफोरा दङ मानोखि जोङो मा होननांगौ प्रेकटिकेल प्रेकटिकेलि जोङो थाङाबा जेबो खामानिखौ जोङो मावनानै लानो हाया नोङो लेखाल' फरायनानै फरायसालिनि एबा फरायसालिमानि एबा मुलुग सोलोंसालिनि नोङो दिग्रिखौल' लानानै नोंनाव जेबो माबायानो हाबा मावनायनि एबा खामानि मावनायनि जेबो आदब खायदायानो गैयाबा नोंहा जेबो रोंगौथिआनो गैयाब्ला नों माबोरै बारग'लांगोन एबा सोरखिलांगोन जिउ आनदायहैगोन आरो साफ्रोमबो मानसिया साफ्रोमबो सुबुंआ जेसेबांनोखि नों दिग्रि लाया मानो बयबो सरखारि साख्रि एबा फसंथानारि साख्रिफोरखौ मोनजोबनांगौआ गोरलै नङा आथिखाल मुगायाव मानोना बयबो लेखाखौ रोङो दानि जुगावहाय दा इसिबां बयबो रोंनायाव बे इसिबांखिनि जोङो लेखा रोंनानै बारग'बोदों बिसिबांनिखि जोङो अनजिमा दङ लेखा रोंनायनि बेसेबांनि जोंनाव साख्रिनि जायगा बियो गैजोबा एसेबां जोंनाव थोजासे नङा दा ओंखायनो दा बैफोरबादिआव साख्रि मावनांगौब्ला नोंनाव बायह्रा बिजों लोगोसे लेखाजों लोगोसे लेखानि जेनेबा स्कुल फरायसालि फरायसालिमाफोरनि एबा मुलुग सोलोंसालिनि सारटिफिकेटजों लोगोसे जायनियाव बैफोरबादि हाबायारि सोलोंथाइफोरा लोगोसे थाफायो अब्ला बियो गावनि बै हाबायारि सोलोंथाइनि बादियै बियो बे गावनि बे साख्रिखौ एबा खामानिखौ बे मोनहैनो हागोन आरो इउनाव बे थांनानै थानो हागोन आरो जायफोरा साख्रि मोनाखै बिसोर बादिया गाव जे सोलोंथाइखौ लादों जे हाबानि सोलोंथाइखौ लादों बिखौनो मावनानै बियो थांनानै थानो हागोन जेरै आबाद मावनाय आबाद मावनायनि हाबायारि सोलोंथाइखौ जुदि फरायसालिफोराव फोरोंखानानै हरोब्ला बै फरायसाया इउनाव जुदि बे फरायनायाव जाफुंसार जाहैनो हायाब्ला एबा साख्रि बाख्रि मोनहैनो हायाब्ला अब्ला बे गावनि दखरसे हायावनो बियो गोदान मुगानि आदब खायदाजों बे आबादखौ मावनानै जाहैनो होगोन बिदिन्थिबादि आरो होननो हाबावो जेरखम खानाय सिननाय बा कमपिउटार दानि मुगायावथ' कमपिउटारनि गोबां गोनांथि दङ दा बे कमपिउटारनि सोलोंथाइखौ जुदि बे लाखायोब्ला इउनाव साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो बे कमपिउटारनिनो माबा मोनसे दि टि पि दखान इन्टारनेट केफे माबा माबि खुलियोब्लानो बियो बेयाव बियो गावखौ बेस्थ' खालामनानै बे बेनिफ्रायनो गावनि थांनानै थानाय राहा लामा आरो गुबुन गावनि न'खरखौबो बियो बिजोंनो फोथांनानै लाखिनो हागोन बिनिखायनो फरायसालिफोराव सोलोंथाइ माने हाबायारि सोलोंथाइखौ सोखानांगौ आं आथिखालाव जोबोरैनो गोनांथि आरो बेखौ सोफाथारनांगौ होननानै आं सानो आरो